हमर घर हमर नाम सुरुचि कुमारी छै हमर घर बेगूसराय छै बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा जगह छै वहांँके वहांँके फेमस वहांँके फेमस वहांँ के फेमस मिठाइ सब छै जे बड्ड नीक लगै छै खायमे हमर बड्ड नीक लागै छै हमर हमर नानी घर हमर नानी घर पटना जिला छै पटना जिला छै वहांँ वहांँ वहांँ पे वहांँ पे भी वहांँ भी रहैमे बहुत मन लागै छै और फेर हम बेगूसराय जिला से पढ़लियै बेगूसराय जिलासे पढ़ि लिख रहलियै पढ़ि लिख रहलियै और हम बारहवीं कक्षामे पढ़ै छियै बारहवीं कक्षामे पढ़ै छियै आओर हम डॉक्टर बनैके तैयारी करै छियै आओर डॉक्टर बनैके तैयारी करै छियै जकरामे जकरा से डॉक्टर बनैके तैयारी करै छियै बेगूएसरायमे रहिके बेगूसरायमे रहिके किछु दिनके बाद हम अपन अपन नानी घर जेबै नानी घर जेबै जकरासँ नाना नानी से नाना नानी से मिलबै फेर वहीँ पे जाके वहीँ पे रहके पढ़ाइ करबै वहीँ पे रहिके पढ़ाइ करबै फिर जब डॉक्टरीमे सिलेक्शन हो जेतै तऽ वहांँ से चलि एबै फेर अपन अपन अपन जिला अपन बेगूसरायमे एक सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पताल खोलबै आओर सरकारी अस्पताल खोलबै ओकरामे गरीब गरीबके असहाय आदमीके इलाज करबै मुफ्तमे मुफ्तमे दबाइ देबै मुफ्तमे डॉक्टर देबै जकरा से हमर देश अथी हमर पापाके हमर मम्मीके हमर दादा जीके नाम रौशन हेतै मम्मीके पापाके हमर दादा जीके नाम रौशन हेतै और नाम रौशन हेतै और पापाके मम्मीके हमरा पे गर्व महसूस होतै गर्व महसूस गर्व महसूस होतै आओर जकरा जकरा कारणसे हमरो अच्छा लागतै आओर हमर मेहनत सफल हो जेतै जे हम बचपन से मेहनत करिके पढ़ले छियै पहिला कक्षा से ले करके बारहवीं कक्षा तक हमे पहिला कक्षा से लेकरके बारहवीं कक्षा तक प्रथम श्रेणीसँ पास कएले छियै बहुत मेहनत कएले छियै पाइ लिखाइमे बहुत बहुत बहुत कठिन कठिन कठिन एग्जाम दै के बहुत सारा कॉम्पीटिशन एग्जाम भी दए लए छियै बहुत सारा एग्जाम भी दएले छियै जेकरामे हमर हमर रिजल्ट भी बनले छै जकरा कारणसे हमरा जकरा कारणसे हमरा मम्मी पापाके हमरा पे गर्व भी बहुत होइ छै आओर गर्व भी बहुत होइ छै गर्व भी बहुत होइ छै और बहुत होइ छै बहुत होइ छै हमर दो तीन भाइ बहिन छियै हमर तीनो भाइ बहिनके सपना छै डॉक्टरे बनैके हमर पापाके सपना छै कि हम तीनो हमर तीनो बाल बच्चा डॉक्टर ही बनै आओर डॉक्टर बनिके पापाके नाम रौशन करै तऽ पापाके नाम रौशन करै दादा जीके नाम रौशन करै हमर हमर मम्मी पापा भी अभी फिलहाल पूर्णियामे रहै छै जे कि हमरा आरके पढ़ाबै लिखाबैके लिए हमरा आर के हॉस्टलमे देले छै ताकि हमरा सबके कोनो कोनो दिक्कत नहि हो कोनो समस्या नहि हो हमसब बहुत अच्छा से पढ़ लिख लियै आओर अपन जिन्दगीमे सफल आदमी बनि जाइयै जेकरा से जेकरा से आगे चलिके अपन मम्मी पापाके दादा दादीके खयाल रखियै आओर खयाल रखियै हुनका सेवा सत्कार करियै